ہلو آپ راہل بھائی ڈرائیور بول رہے ہیں جی شکریہ آپ کی بہت مہربانی کہ جو نا آپ دو بجے رات کو اسٹیشن پہ جا کے مہمان کو لائے آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے ڈیٹ میں اتنا کون کر سکتا ہے جی جی جی آپ کا بہت شکریہ جی جی بہت اچھا آپ نے جو مہمان کو وہاں سے لا کے میرے گھر پہ چھوڑے اور پھر اتنا اچھی طرح سے لائے کہ مہمان بھی آپ کا تعریف کر رہا تھا جی جی جی ٹھیک ہے جو آپ کا اماؤنٹ ہوتا ہے میں آپ کو بھیجتا ہوں جی جی جی آپ اپنا گوگل نمبر یا فون پے نمبر جو بھی ہو وہ بھیجیے اس کے میں اپنا پیسہ بھیجتا ہوں ہاں اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں فون پے فون پے بھی چلے گا جی جی جی ٹھیک ہے آپ کو کتنا بنا چار سو ٹھیک ہے میں چار سو روپیہ آپ کے فون پے پہ میں مارتا ہوں ہاں ہاں کوئی بات نہیں ہے شکریہ آپ کا بہت مہربانی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے اوکے